गार्डनींग करता आसतना आमी भायलीं झाडां हाडून लायता पूण तीं झाडां लायता आसतना तेज्या बरोबर थोडीं जीं मुळचीं झाडां आसता आमचीं तिवूय लावपाक गरजेचें आसा म्हटल्यार आमी सगळींत सोबेचीं झाडां तशीं लायलीं जाल्यार आमचीं मेन म्हटल्यार एक म्हटल्यार की आमची जीं गांवठी झाडां आसा गांवठी फुलां आसा तीं सगळीं म्हटल्या कमी जात्लीं ताका कोणें तरी पोसपाक जाय तेंचेंय कोणें तरी फुडें तेंकां काडपाक जाय ह्या हितून मेन म्हटल्यार तीं झाडां लावपाक जाय आनी दुसरें म्हटल्यार बरोबर लायना जाल्यार थोड्या थोड्या गॅपान तरी लावपाक जाय किऱ्या खातीर तर तीं झाडां जीं आसा तीं आमकां खूब गरजेचीं आसा